हमारी फसलों को आमतौर पर पशु एवम् जानवर ही नुकसान पहुँचाते हैं यह जानवर अधिकतर फसलों के दानों को नुक्सान पहुँचाते हैं तथा हम इनसे बचने के लिए खेत के बीचों बीच एक पुतला गाड़ कर या खेत के फसलों के बाह किनारे एक मिट्टी की पार ऊँची कर कर रोक सकते हैं और एक पेड़ पौधों को व फसलों के किनारे गाड़ कर पशुओं को रोक सकते हैं